शिक्षा शहरी आओर ग्रामीण दुनू इलाकामे देल जाइत छै आइके समयमे शिक्षा सभसँ बेसी जरूरी छै आओर शिक्षाके लेल शहरी क्षेत्रमे किछु सुविधा देल जाइत छै जाहि सुविधामे बच्चासभके स्टैन्डर्ड इस्कुल आओर बहुत बहुत सारा वातावरणके सुनिश्चित करैत बच्चासभके ओहिमे बैसय के उठय के सलीका टाइम टेबलके सङ्गे ई बतायल जाइत छै कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीके सङ्गे पढ़ाइ कयल जाय आओर बच्चा ओहिमे रमि जाइत छै पढ़ाइके मूल वस्तुके ओ एक्स्ट्रा एक्टिविटीसँ ही जुड़िके देखैत छथिन लेकिन ग्रामीण क्षेत्रके इस्कुलमे आब नया स्तरसँ ई प्रारम्भ कयल जा रहल छै कि बच्चासभके शहरी तर्जपर पढ़ायल जाय आओर पढ़ाइके सङ्गे सङ्गे बच्चोके एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखायल जाय आओर एहि अन्तरके दूर करय के बहुत हद तक प्रयास भऽ रहल छै लेकिन बच्चा चूँकि ग्रा ग्रामीण स्तरसँ आबि रहल छै तऽ बच्चाके बूझयमे समय लागि रहल छै बच्चा सङ्गे बच्चाके अभिभावको बुझि रहल छथिन आओर एतेक बुझयमे कनिक समय तऽ जरूर लागि रहल छै मुदा स्थिति बहुत सुन्दर जा रहल छै तऽ एहिके प्रा प्रारम्भ आब भऽ चुकल छै दुनू स्तरसँ शिक्षा बहुत सुन्दर चलि रहल छै